السّلام علیکم و رحمتہ اللّہ کیا میری بات ذائقہ ریسٹورانٹ سے ہو رہی ہے میرا نام ضیاء الرّحمان ہے میں کوٹھی ٹول سے بول رہا ہوں بھائی صاحب میں نے راجمہ چاول آپ کے ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گا اور ابھی دو بج چکے ہیں دو گھنٹہ لیٹ ہو رہے ہیں دو پہر کے کھانے کا وقت نکلتا جا رہا ہے ابھی تک آرڈر پہنچا نہیں ہے آخر کیا وجہ ہے کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے اچّھا ٹھیک ہے بھائی صاحب تھوڑا جلدی اس کو بھیج دیجیے کیونکہ ہمارے پاس مہمان بھی ہیں اور ان کو تاخیر ہوتی جا رہی ہے اور وقت بھی نکلتا جا رہا ہے کھانے کا اس لیے جتنی جلدی ہو سکے برائے مہربانی آپ آرڈر میرا پہنچا دیں ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت